हमरा आनके पढ़ै लिखैके सिवा बहुत सारा काम होइ छै ओहनो बात नहि छै पढ़ै लिखैके तऽ एक टाइम होइ छै ओकर पहली बात छै हमरा आरके खाना अपनासँ अगर बनबै ला पड़ै छै तऽ उहो स्टुडेन्टके विद्यार्थीके अगर देखलो जाइ छै तऽ बहुत दिक्कत थोड़ा सा समय जादा खा लै छै ओकरा लिए पढ़ैके लिए समय कम बचै छै चलिए पढ़ाईके साथ साथ हमे आर अगर पढ़ सकै छियै तऽ आओर कते स्टुडेन्ट होइ छै बाहर रहित अगर उ जादातर उ अतिरिक्त पढ़ाइ अतिरिक्त छै आओर दोसरो लए परीक्षाके भी तैयारी करै छै ओकरा साथके फिल्म उल्म देखनाइ मूवी सब देखनाइ होइ छै गाना भी सुनै छै हो सकै छै हमरा आनके अगर कोई जादा गरीब छै तऽ उ खेतोमे अपनो काममे हाथ भी बटवा सकै छै अपनो पापा मम्मीके घरमे भी काम करा सकै छै सिखा सकै छै अच्छा तकनीक जेकि आगु अच्छा करै सकै छै हमरा आनके जादातर जे छै किताबे उताब पढ़ै छियै आओर थोड़ा बहुत ऑनलाइन गेमिंग उमिंग खेलै छियै उहेसँ हमरा आनके अच्छा होइ छै